भारत में सबसे ज़्यादा जाने वाले ऐतिहासिक स्थल की यदि मैं बात करूँ और टूरिट्स अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा मेरे राज्य से मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में विभिन्न ऐसे स्थल हैं जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं घूम सकते हैं और यदि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में भी सबसे लोकप्रिय स्थल की तो वह है उज्जैन उज्जैन क्योंकि वहाँ पर श्री महाकालेश्वर जो है मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर में कई जगह से विभिन्न जगह से श्रद्धालु आते हैं पूरे भारत से बल्कि पूरे दुनिया से वहाँ पर कई प्रकार के श्रद्धालु आते हैं महाकालेश्वर की बहुत सारी ख़ास बात है क्योंकि ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर के जो यदि हम लोग बात करें कि सेवक तो भैरव बाबा यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको कि मदीरा के रूप में जो है प्रसाद चढ़ाई जाती है उसके अदा अलावा यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर गढ़ काली का मंदिर है उसके अवाला हरसिद्धि माता का मंदिर है जहाँ पर एक साथ कई हज़ारों दीप जो हैं वह दिवाली के उत्सव पर मनाए जाते हैं जलाए जाते हैं दीप उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है प्रत्येक हर वर्ष जो है यहाँ पर अलग अलग रूप में जो है नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ तो तो भारत में दिल्ली जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है जहाँ पर क्योंकि वह हमारे भारत की राजधानी है तो वहाँ पर कई प्रकार से ऐसे मोन्यूमेंट्स उपलब्ध हैं जैसे कि कुतुब मीनार हमारा जो भारत का पार्लियामेंट भवन है लोग उसको देखना भी बहुत पसंद करते हैं उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो राजस्थान राजस्थान एक बहुत ही सांस्कृतिक राज्य है वहाँ की बोली वहाँ की भाषा वहाँ का खाना वहाँ का रहना यह सारी चीज़ भी लोगों को देखना बहुत पसंद है उसके बात में यदि मैं भारत में बात करूँ तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मुम्बई क्योंकि बम्बई को सपनों का शहर कहा जाता है तो लोग वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं बम्बई में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को वहाँ पर आने के लिए आकर्षित करती है बम्बई में क्योंकि फ़िल्मों के सितारे भी जो है कई बार देखने को मिल जाते हैं तो लोग उसी आशा में जो है बम्बई जाना बहुत पसंद करते हैं